दिक्खो जी जि'यां में तुसें ई सनाया कि मेरा प्रोफैशन ड़्राइवरी ऐ है ना तो अस हर जगह् जन्ने आं जगह् जगह् जंदे रोह्न्ने आं मतलब ड़्राइवरी करदे पतनीटाॅप बी जन्ने जम्मू बी जन्ने आं साम्बै कठुऐ बी जन्ने आं श्रीनगर बी जन्ने ते मतलव कि जित्थै दा असें ई फेरा आई गेआ अस उत्थै उत्थै जन्ने होन्ने पर अस दकाना पर बेहियै चाह् बी पीन्ने होन्ने ग्रां म्हल्लै आह्ले बी लभदे ते उं'दे कन्नै बी गल्ल करने असें दिक्खेआ कि साढ़ी जेह्की डोगरी ऐ एह् किश लग्ग ई ऐ केईं जगह् में दिक्खेआ कि केईं जगह् दिक्खेआ साढ़े कन्नै मिलदी जुलदी बी भाशा ऐ जियां रामनगर मिलदी जुलदी ऐ उधमपुर मिलदी जुलदी ऐ टिक्करी चली जन्ने आं उद्धर मिलदी जुलदी ऐ बाकी साढ़ी भाशा मिलदी जुलदी ऐ पठानकोट दे अग्गें इद्धर अपने जम्मू कशा अग्गें तक्कर मिलदी जुलदी ऐ जि'यां पठानकोट क्रास करो ते पंजाब शुरू होई जंदा ऐ ते पंजाबी कन्नै साढ़ी भाशा मिलदी ऐ कोई चाली परसैंट साढ़ी डोगरी बी पंजाबी कन्नै मिलदी ऐ ते अस उं'दे कन्नै बी राम नाल अद्धी डोगरी अद्धी पंजाबी बोलने ते गल्ल बात अच्छे तरीके कन्नै होई जंदी ओह् इन्ना निं सेही करदे कि एह् बंदा कोई डोगरा ऐ ते बाकी हर जगह् जंदे रौह्न्ने डोगरी कन्नै पूरी भाशा साढ़ी अस अपने बच्चें ई डोगरी गै सखान्ने आं बाकी पंजाब दी भाशा लग्ग ऐ दिल्ली आह्लें दी भाशा लग्ग ऐ ते बंगाल गल्ला तुसें पुच्छेआ ते बंगाल ते अस कदे नेईं गे होर ना ई असें ई पता बंगाली भाशा दा ते बंगाली ओह् बोलदे तां कुसै ई पुच्छी लैन्ने कि इस बंदे केह् बोल्लेआ ते अस अग्गें त्रीऐ बंदे दे थ्रू ट्रांसलेशन करियै उ'नें ई सनाई ओड़ने कि अस केह् बोलना चाह्न्नें ते साढ़ा मतलब कि गल्ल पूरी होई जंदी ते